मछली कोन कोन प्रकार छानू आ खरीदने केतना भैआरी कऽ मछली छनि बोलऽ आरो सभ कोन मछली छनि रूपचन छनि रूपचन रूपचन छनि ई ने पता छनि रूपचन आ बड़ा बला नहि होइ छनि रूपचन मछली बढ़िआँ मछली बेचए नहि छऽ अच्छा दए दिहऽ हम कल खएबै ई सभ मछली अच्छा नहि होइत छै

हाँ अच्छा ठीक छै तब हाँ तऽ साल ई मछली आरो सभ कोन कोन जे नीक हमरा अच्छा लागतै सेह लेब दोकान कए बजे दोकान कए बजे खोलै छऽ दोकान कए बजे खोलै छऽ अच्छा ठीक छै हम चारि बजे खोलै छऽ तऽ साढ़े चारि बजे करीब जेबहो अन्तमे से जे मछली दए दिहन से मछली देए दिहन लए लेबहो आरो कोन

अच्छा जेबहो ने मछली अपने पता उता से लिहन पोरखन मछली आएल रहए अच्छा ठीक छै ने उमहर जेबहो ने तऽ हाँ मजेमे दिन रातिके हमरा कोन हाँ हम जेबए देखबै कि कोन कोन प्रकारके मछली छै कोन कोन प्रकारक मछली छै हाँ हाँ जे हमरा अच्छा लागतै हम अपना प्रकारसँ लेकिन ओहिसँ नीक अच्छामे लए लेबै ओएह हमरा काम ओएह मे खेबए हाँ ओएह मछली लेबै देखबै मछली हम जे किछु कम उम नहि करबै रेट किछु कम उम रेट नहि करबऽ अच्छा ठीक हइ हम तऽ अबो नहि हाँ तू तऽ कम बेस करि दिहऽ तहन आएब हँ हाँ किछु कम करि कऽ दए दिहऽ लए लेबै तऽ बढ़िआँ रहतै नहि तऽ से आब एके दाम पर देबऽ तऽ लएमे दिक्कत भए जेतै अच्छा ठीक छै हम एबौ ने चारि बजे ठीक छै अच्छा ठीक